बालाघाट जिले में कुछ महतवपूर्ण स्थानीय मिडिया स्रोत है जैसे हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा एक पदमेश है आकाश न्यूज है पदमेश न्यूश है नई दिल्ली समाचार पत्रिका बालाघाट पत्रिका हमारे यहाँ फेमस होता है बालाघाट पत्रिका में बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है एक रोजगार बालाघाट करके न्यूश आता है उसमें हम सारी रोजगार की डिटेल को जान सकते हैं यह जानकारी हमें टी वी के माध्यम से मिल जाती है या फिर अखबार आते हैं घरों में उस को पढ़ने से मिल जाती है इससे समुदाय के लोग जुड़े हुए ही रहते हैं क्योंकि कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई सूचना आए दिन होते ही रहती हैं तो समुदाय इससे जुड़ा हुआ है स्थानीय समाचारों के बारे में भी जानकारियाँ हम उन तक पहुँचाते हैं अगर हम लिख कर कोई बात को दें जैसे आकाशवाणी में हम लोग बता देते हैं कि ऐसी घटना हुई है तो वो रेडियो के माध्यम से जो लोग टी वी नहीं देखते उनको पहुँचा देते हैं हमारे यहाँ आकाशवाणी का भी बहुत महत्व है हमारे यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया को ज़्यादा ध्यान देने की जरुरत है जैसे हमारे यहाँ रोड़ ठीक नहीं हैं कहीं कहीं पर जिससे सरकारी प्राइवेट साधनों को निकलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो याद दिलाना चाहिए कि हमारे यहाँ की रोड़ बनना चाहिए दूसरा सबसे बड़ा है शिक्षा जिसमें भ्रष्टाचारी अगर हम छोटा से छोटा भी कोई काम करने जाएं या कोई नौकरी के लिए जाए तो हर जगह हम से पैसा लिया जाता है कि आप इतना पैसा दे दीजिए तो हम लोग जो है आगे बढ़ पाएँगे या ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे या उसके लिए भी हम से पैसा लिया जाता है शिक्षा मंत्री से हम कोई कार्य कराने जाते हैं वो हमारा अधिकार होता है फिर भी वो हम से पैसा लेता है तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाना चहिए मीडिया ने कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आगे का भविष्य क्या होगा आगे का आने वाला युवा कैसे पढ़ाई कर पाएगा